हा मुंहिंजो हिकु सहकर्मी आहे हुन खे धूल सां एलर्जी आहे मौसम बद बदल बदिलंदो आहे त हुन खे बि एलर्जी आहे त हुन हुन खे अक़्सरि खंघि जु खासी ज़ुकामु थी थी थींदो रहंदो आहे उहो अक़्सरि परेशान रहंदो आहे हिन खे एलर्जी सां परेशानु रहंदो आहे एलर्जी जो इलाज हुन सां जो ठीक सां न थियण जे कारणु थियण जे कारणु उहो ॾाढो परेशान इलाई रह रहंदो आहे मां हुन खे सुठे डॉक्टर हुन खे चयो की सुठे डॉक्टर जो इलाज कर हुन खां पहिरियां तूं गरम पाणी में लूणु विझी करे कुलो कर ऐं इस स्टीम वठु त तूं तोखे काफ़ी आराम थींदो हाणे हुन हिकु सुठे डॉक्टर खे ॾेखायो आहे त हुन खे एलर्जी में ॾाढो फ़ाइदो थी रहियो आहे हाणे उहो ॾाढो ख़ुशि महसूसु कंदो आहे